हमरा सबसँ बढ़िआँ सादा भोजन नीक लगैए जेना दालि भात तरकारी रोटी सब्जी आ ऊपरसँ यदि दूध भऽ जै हँ तऽ अति उत्तम हँ यदा कदा फलके सेहो उपयोग करैत छी जाहिसँ की शरीरमे फुर्ती बनल रहैए भोजनमे ओहितरहके भोजन करय चाहै छी साग सब्जीके सेहो प्रधानता राखय चाहै छी जाहिसँकी सभतरह रूचि सेहो मिल पूर्ण हुए आ आ मतलब जे सुपाच्य सेहो हुअए हम कुनो बजारु चीज खायलऽ नहि चाहै छी बाजारू चीज खेलासँ हमर हमरा गैस्टिक या अन्य रोग मतलब जे उत्पन्न भऽ जाइए ठीकसँ पाचन क्रिया नहि होइए हँ एकर अलावा हम सुबह शाम मतलब जे ठण्डा पेयजल सेहो पस पीबऽ पीयऽ चाहै छी एहिकऽ सप्ताहमे एकबेर मतलब जे माछ आ महीनामे एकबेर माँस ई हम खायब पसन्द करैत छी एहिके अलावा तेलीय पदार्थ जेना तरल पापड़ भेल या तरुआ भेल ईसभ हम पसन्द नहि करैत छी